جب بات صحت کی دیکھ بھال کی کی جاتی ہے یا ٹرانسپوٹیشن یعنی نقل و حمل کی کی جاتی ہے اور تعلیم کی کی جاتی ہے تو ہمیں حکومت سے بہت ساری چیزوں کی مدد کی اُمّید ہوتی ہے جیسے کہ گاؤں میں ابھی بھی ہاسپٹلس کی کمیاں محسوس ہوتی ہیں گاؤں میں وہ ساری چیزیں نہیں مل پاتی جو شہروں میں ہوتی ہیں لیکن شہروں میں بھی جو وی آئی پی ہاسپٹلس ہوتے ہیں وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ کوئی غریب انسان صحیح سے علاج نہیں کر سکتا لیکن اس کے بر عکس جو سرکاری اسپتال ہوتے ہیں ان میں وہ سہولیت نہیں مل پاتی جو وی آئی پی انسان کو ملتی ہیں اس پر حکومت کو دیکھنا چاہیے یہ ساری کمیاں ایسی ہیں جس پر حکومت کو توجہ کرنا چاہیے تا کہ ہم ہمارا دیس سماج ہم سب ترقّی کر سکیں